त पहिली त हिकु आहे एडियू हस्क जेकी ऑनलाइन ट्यूशन योगा स्विमिंग डांस वग़ैरह सिखा सिखाईंदी आहे ऑनलाइन सभु काम कंदी आहे ऐं ॿिया पेटीएम जे जेके अपन ऑनलाइन पेमेंट कंदा आहियूं ऐं टीं आहे पुदर ऐप जेकी होटलनि में काम ईंदी आहे कस्टरमंज कस्टमर जे रिव्यू क्लैट कनि करण लाइ फोर्ग बिट आहे जो बि ॿारनि खे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जी तैयारी करण लाइ मदद कंदी आहे ऐं बैफल ए आई आहे जेकी ऑनलाइन अर्निंग सिखाईंदी आहे कनैक्ट कंदी आहे ॿियों वो देश सां ऐं ॿारनि खे ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस ॾींदी आहे